اتر پردیش میں سیاسی نظام قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے تعارف کو یقینی بنانے کے لیے کوئی طریقہ کئی طریقہ اپناتے ہیں نیچے کچھ آئینی دفعہ اور قانونی ڈھانچا ہندوستان کے آئین کی مختلف دفعہ جیسے دفعہ فورٹین برابری کا حق دفع نائنٹین آزادی کا حق دفعہ ٹونٹی ون زندگی اور ذاتی آزادی کا تعارف اور دفعہ تھرٹی ٹو انسانی حقوق کے لیے کورٹ کا سہارا لینا سبھی شہریوں کو انسانی حقوق کا تحفظ دیتی ہے اتر پردیش کی حکومت انہیں آئینی دفعہ کی روشنی میں قانون بناتی ہے جسے عام عوام کے حقوق محفوظ رہ سکیں